हमारी राय में योग सिखाने की कोई उम्र नहीं वैसे तो बालकपन में यदि सीखा जाए तो सही ढंग से आराम से योग किया जा सकता है अंग यहाँ तहाँ चाहिए मोड़ सकते हैं और बिना अंग उसमें योग में अंग मोड़ना तोड़ना फैलाना सारा काम होता है जिसे बालकपन में आसानी होती है और बड़े होने पर भी तो किया जाता है योग लेकिन जरा सा शुरुआती दौर में उसमें कुछ दिक्कतें आती हैं लेकिन अभ्यास करने से सभी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं और योग सीखने में शारीरिक फायदा होता है और उससे कोई दिक्कत नहीं होती है और इसकी तो कोई उम्र ही नहीं होती है वैसे सब उम्र में सब लोग स्त्री पुरुष बालक सभी कर सकते हैं इसमें कोई लिंग भेद जरूरत नहीं है जैसे सुविधा होगी वो लड़का हो या लड़की सभी आराम से कर लेंगे और करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे जिससे कि उनका शारीरिक विस्तार बुद्धि वर्धन और होगा इन कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है तो विचार भी अच्छे होंगे जहाँ खाली दिमाग रहता है तो वहाँ कहा जाता है कि भूत का घर होता है तो वहाँ अच्छी बात आएगी और अच्छी सोच आएगी तो हमें चाहिए कि हम योग करें और बच्चों को भी सीख दे कि वे भी और लोग भी सीखने में अपनी आ इच्छा जताएँ उसी योग सीखने से ही सारा काम संभव है और इसलिए तो सब जगह अधिकांश लोग फुल दे रहे हैं योग योग वो योगाश्रम तो हम तो चाहेंगे कि सभी लोग करें सभी आयु के भी करें सभी उम्र के भी करें तो इसमें हम लोगों को फायदा ही फायदा है